हॅलो म्हाका एक तुमचो नंबर मेळ्ळोलो मिन्स तुमी अशें रांदपाक वयता म्हण आयकलेलें हांवें ताका लागून तुमकां डायरेक्ट कॉन्टेक्ट केलें ओके सो म्हाका तुमी सांगतले म्हणजे आतां पळय घरान चार जाणां मनशां आहा सो चार जाणां मनशाक रांदपाचें तेंचें पळोवपाचें मागीर सकाळीं येवन सकाळीं ब्रेकफास्ट दोनपारा जेवण सांजचें म्हणजे स्नॅक्स आनी राती जेवण करून वसपाचें सो ऑलमोस्ट फूल डे रावपाचें हय आनी मागीर केन्ना शिवराक आसता केन्ना केन्ना म्हणजे नॉनवेज आसता चिकन नुस्तें सो नुस्तें उजरोवंक बी सगळें कळपा जाय आनी अशें गोंयचेंच जेवण सारकें अशें जावपाक अशें जाय आनी कडी बीन करता तितून सगले सगळे आमी घालतात तशेंत येवपा जाय सो तुमच्यांनी जातले तशें हय फूल टायम फोर पेमेंट फूल टायम जाल्यार हांव तुमकां फायव थावजण दितोलें हय किद्याक हांवें आयकलां किदें लाय फूल टायम फायव हय पूण आमचें किदें फक्त जेवणाचें काम न्हू बाकीचें कांयच काम ना सो तुका सकाळीं दनपारां आनी डायरेक्ट सांजचें रांदून वचपा पडटा इतलेंच काम आसा पूण आमचेर जावपा ना बिकॉज जस्ट सकाळी ब्रेकफास्ट हेवी ब्रेकफास्ट नाका आनी दनपार जेवण जाय तेन्ना पय दाळ शीत केन्ना कडी ना दोन तरेची भाजी आनी चपाती आनी नुस्त्या फ्राय ना ना बटाट फ्राय ना भजी इतलेच करपाचें चड कांय ना हय तेय बीन आसा किद्याक

आं तुमकां वाडोवन वाडोन एक स स हजार दिता पळय तूं चड जाता स हजार ना कितें चड म्हारग जाता अशें दिसता कित्याक पय घरान चार जाणांचें जेवण फकत चड जाणां कांय ना घरान लास्ट साडे सात दिता पळय हांव सेव्हन ठावजण फायव हंड्रेड आं बरें येया तुमी फाल्यां